अहाँ पहिल बार चरन्नी सिक्का देखल रही चरन्नी सिक्कामे जा करिकऽ दू चॉकलेट खा लेलिए ओकरऽ दोकानदारके गेलिए कहलिए चरनिआ चॉकलेट चरनिआ सिक्का जे अहाँ एकरासँ कएकगो चॉकलेट देबऽ तऽ हमे कहलकै कि दूगो चॉकलेट एतऽ तऽ हमे बहुत पहिलुके बात बतै रहलए छिअ जहिआ हमे छोटे छलिए तहिए चरनिआ पइसा देखले रहिए एकदम गोल नइखे छलऽ हम पचीस पइसा लिखलऽ छलऽ ओकरो बाद फेरो कही तऽ बतेबे केलिअ चॉकलेट खेलिए ओकर बादे फेरो हमरा मम्मी पपा कहिओ जल्दी पइसा दैते नहि रहै हम सिक्का दैते नहि रहै मम्मी पप्पा हमरा माइ पप्पा दैते रहै नहिए ओकरो बाद हम केनाहुँ करिकऽ जे छै माँगतिअ काम करितिअ हाइ हो करितिहँ नहि तब हमरा चरनिओ जे छै कहिओ कहिओ अठनिओ देले तऽ हमे जाकऽ चॉकलेटे खइले रहिए तऽ गुल्फीवला पहिले तऽ चाउरेसँ चाउर लेनदेन करैलिए तऽ समान सनी दे देलै ओकर बाद जे हइ जहिआसँ सिक्का अएलै ने तऽ थोड़ा दिक्कत होलै हम जइसे किछु खाइ रऽ मोन हो गेलै तऽ हमरा जाकऽ माइ बापोसँ माँगे लगलिए सिक्का जइसे पहिले खाइ रऽ मोन भेल तऽ चाउर बदला करि लेलिए या कोनो समान दऽ कऽ दोसरो समानोसँ समान लऽ लेलिए ओकर बाद इएह नहि बहुत प्रकार रऽ जे छै कम करेलिए सिक्कासब पहिले तऽ सिक्के देखलिए ओकर बाद धीरे धीरे जे छै नोट अएलो रहै एक टकिआ नोट पचटकिआ नोट हरा रङ्गऽ रहलै फेरो पहिला छोटऽ छोटऽ सिक्का आबै लगलै चरनिआ अठनिआ ओकरो बाद तऽ एखन तऽ दस टकिआ बीस टकिआ नोट आबि गेलऽ जे ओकर बाद चरनिआ अठनिआके बाद एक टकिआ देखि लेलिए दूटकिआ पचटकिआ एकदम मोटन कऽ सिक्का होलऽ पहिले एखन ने गोलका एकदम सोना कलर ओ पचटकिआ आबि गेलऽ हँ पहिला तऽ एकदम मोटऽ निए रहै लऽ सिक्का एखन तऽ सोनावला आबि गेलै एखन दस टकिओ दू रङ्ग पहिले दस टकिआ देखले नहि रहिए ने एन्ने मति जे दसटकिआ निकललऽ जेकि देखलिए हँ ओहिके बाद फेर एहि निअर अइलऽ गेलऽ देखलऽ गेलिए खर्चा भी करेलिए जमै कऽ कऽ भी रखलिए कोनो कोनो सिक्कामे जे छै कोनो चित्र बना देलै कोनो छाप रहलै बघबा छाप दुर्गा माइ छाप तऽ ओन्नी जे छै हम जमा करिकऽ रखलिए तऽ हमरा लङ्ग ढेरी सिक्का हो गेलऽ रहलै इएह ने जमा बस एक दिना एना की होलऽ पानी एलऽ बस सब सिक्का हेरा गेलऽ तऽ इएह नहि बहुत सनि सिक्का जमा करलऽ रहिए सब हमरो जे छै पानी फिरि गेलै सब मजे तभी जमा करलऽ रहिए इएहसब